ہندوستان ملازمت كے بازار ميں نوكرى نوكرى ملنا بہت مشكل ہو چكى ہے تقريباً انٹر ويو دينے كے بعد بھى آفس وہ آفس والے كہتے ہيں كہ ہم آپ كا انٹر ويو ديكھ كر بلائيں گے مگر اطلاع ہى نہيں پہنچتى كہ نوكرى ملى ہے يا نہيں ملى ہے ہندوستان ميں تو نوكرى ملنا بہت مشكل بہت مشکل ہو چكى ہے موجودہ چيلنجز اپنانے كے بعد بھى صحيح موقعوں پر نوكرى نہيں مل رہى ہے